फोरबो समाव आङो फिथा सिथाव ओंखाम लादु बेदर खाजि केकफोर बेफोरबायदि बुस्तुफोरखौ बानायनाय आरो संनाय जायो आरो बेखौ जानो थाखाय रायजोनि मानसिफोरखौबो लिंहरनाय जायो जेरै आंनि लोगोफोर गिरजानि मानसिफोर गामिनि मानसिफोर बेखौहाय जानो लिंहरनाय जायो जाहथे जोङो ज'यै मिलायलायनानै रंजा खुसियै जों बिखौ जानो हायो आरो बयनिबो जिउआव जाहाथे बेखौ जानानै खुसि मोनो आरो थिग बेबायदिनो जों जोंनि फोरबोआव जेरै जों क्रिस्तियान जानाय हिसाबैहाय बर'दिन फालिनाय जायो बे समावहाय जोङो गुबुननि न' न' थांनानै मागिहैनाय जायो आरो बेफोरबायदि खाजि फिथा सिथाव बेफोरबायदिखौ जाहैनाय जायो